वर्णन कयने छी अपन पौधाके विषय पर हम जे पौधा रोपने छियै फूलके पौधा यऽ ओ पौधा फूलमे पौधामे यऽ कि गुलाबके फूलके पौधा यऽ तऽ ओकरामे देखै छियै आइकाल्हि की गमलामे रोपने यऽ तऽ पौधाके विकास भए रहल छै दोसर बात कि ओकरामे आइ काल्हि कली एलैए दू चारि गा कली छै आ एक कली फूल खिल गेलै ओकरामे तऽ ई परिणाम यऽ कि ओकरामे समुचित रोपण खाद्य पानि धूप लगैए परिपूर्ण तरीकासँ रोपनी सहीसँ भेल छै भेलाके बाद जे ओकरामे जे मेहनत केने छियै ओ मेहनतके परिणाम आइ आएल छै परिणाम इएह भेल कि सहीसँ ओकर सेवा भेल सहीसँ ओकरामे खाद्य पड़लकै पानि देलिऐ समय पर आ परिणाममे फूल खिल गेनाय छै जेकरामे कि ई हमर उपलब्धि भेल कि मेहनत केने छियै पौधाके पीछामे तऽ फूल खिलैए तऽ इएह पौधाके विषय पर वर्णण केलिऐ हम